जेह्ड़ी बी मतलब हून तुसें मिगी गल्ल पुच्छी ऐ कि तुसें गी ग्रांऽ दे बारे बिच अजकल न्यूज बिच खबरें बिच केह् लग्गेआ जंदा मी मेरा एह् मन्नना कि अज्ज दे जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न जेह्ड़े ओह् अज्ज बी बगैर बिजली दे पानी दे र'वै दे न क्योंकि अजकल तुस दिक्खी लैओ जेह्ड़े अजकल खबरां चला दियां न ओह् सवेरे कोला लेइयै शामीं धोड़ी सिटी दियां खबरां चला दियां जैदा सिटी दियां शैह्रें दियां चलै दियां जैदा जियां कि मेरा मन्नना ऐ कि जि'यां कोई बड्डा कोई कारखाना खोह्ल्ली ओड़ेआ जि'यां कोई ओह्दियां गै सवेरे कोला लेइयै शामीं धोड़ी तुस न्यूज सुनी लैओ जि'यां कोई मन्नो बड्डा मिनीस्टर ओह्दी कोई उन्ने कोई कम्म करी ओड़ेआ ओह्दी गै खबर चलदी रौंह्दी सवेरे कोला लेइयै शामीं धोड़ी जेह्ड़ा मेरा मन्नना जेह्ड़ी अज्ज धोड़ी ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े बचैरे बिजली पानी दे बगैरा जीआ दे न जिं'दे घर बिजली निं ऐ जिं'दे घर पानी निं ऐ उं'दे बचैरे दियां खबरां बचैरा कोई बी अग्गें जाइयै लेई जा दा मेरा मन्नना ऐ कि जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न ओह् ऐल्लै धोड़ी सफर करै दे न ते उं'दे बारे च बी किश ना किश सोचना चाहिदा